ایک مرتبہ میں نے ایک تالاب کی تصویر کشی کی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور میں جب بھی اس تصویر کو دیکھتا تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتا تھا وہ ایک ندی پر بنے ہوئے ایک ایک ڈیم کی تصویر تھی جس کے آس پاس کچھ لوگ تھے وہاں پر کچھ گاڑیاں بھی کھڑی تھیں اور بچے وہاں کنارے ندی کے کھیل رہے تھے میں نے اپنے والدین اور دوستوں کو اس بتایا تو ان کے تاثرات بہت اچھے تھے اور ان کا ایسا کہنا تھا کہ آپ تصویر کشی بہت اچھی کرتے ہیں لیکن چونکہ میرے والدین ان ساری چیزوں کو سپوٹ نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ ان تمام چیزوں میں کوئی مستقبل نہیں ہے تو تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنی پڑھائی پر دھیان دو